हेल्ल' ओइ माथो नोंनियाव मेथाइ दंबालाय बेनोथ' लकेलनिना माबा सावनाय ना मा थाव फिथाफोर ए मालायनि लाबोनायबो दङ ए ओइ आंनो सिंग्रा मिस्थि नांगौमोनलै ओइ नै जोंहा माबानि ग्रुपनि मिटिं जाबाय थादों मोनगोन ना मोनगोन ना ए ए खैथा मानि जोङो माबा दं नालाय बिसजोन दं नालाय बिसजोनाव जोङो मा होनो मिस्थि बिसथा हरदो ओमफ्राय गजा बिसथा हरदो है फनसासथा मिलायना हरबानो जाबाय दा ओइ अ अ मिस्थिखौ हो बेखौ फसिसथा बेखौ फसिसथा फनसासथा हरबानो जाबाय दामा बेसे लादों नोंलाय मोनसेयाव गजाफोरखौ अ मिस्थिखौलाय बेसेयाव फानो ए दसथाखा मिस्थिया ए ए ए होनबा मिस्थिखौ माबाया गजानि दामा बेसे जागोन फसिसथायाव

आरायस' औ औ औ औ माबाया थायबा बालाय आंहा दसथाखासो लाफ्रांदों गजाया अ आरो मिस्थिया आरायस' ना औ अ जागोन दे माबाफोर माने नांथ'लामोन दा आं जाग्राखौ ओइ बिस्कुट माबाफोर मोनगोन नामा गुददे बिस्कुटफोरखौनो हरदो दे पेकेट मोन्नैसो हरबानो जाबाय दे औ